गाँव आओर शहरके अन्तरमे जे छै से गाँवसँ बहुत शहरमऽ पॉल्युशन ईसभ चीजकेँ बहुत रहैत छै बढ़ल गाँवमऽ हमरा सभकऽ बहुत तरहकेँ स्वच्छ हवा स्वच्छ खेलकूद ई सभके तरहकेँ सुविधा मिलैत छै जे कही भी स्वस्थ हवा शहर सभकेँ पॉल्युशन बढ़ल अथी सभसँ जेकि वहाँ पर प्रदुषित क्षेत्रकेँ हवा मिलैत छै जाहिसँ वहाँ जे छै से ओतय बीमारी ईसभ चीजकेँ बहुत खतरा रहैत छै लेकिन गाँवमऽ स्वस्थ हवासँ लागयसँ लोककेँ आबयवला जे रहय छै बीमारी ईभ तरहकेँ चीज काटैत छै शहरके अनुकूल जे छै से गाँवके बहुत बढ़िआँ सुविधा छै खेती बाड़ी बगीचा ईसभ तरहकेँ हमरा सभकेँ सुविधा एहिठमा रहैत छै ई सभमऽ जे छै शहरमऽ अगर कतहुँ भी हमसभ कोनो चीजलऽ जाइत छियै तऽ गाँवके अनुकूल हमरा सभकऽ बहुत ज्यादा कोस्ट पैसा ईसभ चीज दएकऽ जे छै से लिअ पड़ैत छै गाँवमऽ वएह चीज जे छै से हमरा सभकेँ कोनो कोनो चीज फ्री कॉस्टमऽ मिलैत छै कोनो चीज जे छै से अगर कोनो लागितो छै तऽ किछु मूल्य दएकऽ हमरा सभकऽ ओ सुविधा प्राप्त होइ छै वएह अगर शहरमे हमसभ जे छै से अगर करैत छियै हमरा सभकऽ एक्स्ट्रा किछु विशेष पैसा भी दिअ पड़ैत छै तकर बाद साधन जाइके लिए ई सभमऽ जे छै से दिक्कत भऽ जाइ छै ओहि अनुकूल हमरा सबकेँ जे छै से शहरसँ नीक गाँवेके हवा पानी ईसभ जे छै से बहुत अच्छा छै एहिमे कतहुँ दू राय नहि छै जे शहरसँ कमी हमरा सभकऽ तऽ गाँवमे छै जहाँ तक हम मानै छियै तऽ शहरसँ अच्छा हमरा सभकेँ गाँवके लिए सुविधा जेनाकि खेलकूद शिक्षा व्यवस्था ईसभ सभ चीजमे जे छै से गाँव बहुत बढ़िआँ छै एहिके लिअ